अगर अस गल्ल करचै जेह्कियां अपने घरै दियां पैह्लें अस पैह्लें ते इयै गल्ल है कि साढ़े ग्रां जेहकियां बमारियां न नेईं होंदियां पैह्ले लोकें गी बमारियां सेही बी नेईं हियां लेकिन अजकल जियां बदलदा केह् आखदे जि'यां टैम बदलदा उ'आं उ'आं जेहके लोक न उ'नें गी नमियां नमियां बमारियां लग्गा दियां पैह्लें ते केह् आखदे लोक जियां अपने देसी रुट्टी खंदे देसी घर रौहंदे ते इ'यां मतलब कोई बी जेहकी बमारी ओह् उ'नेंगी नेईं लगदी ओह् घट्ट लगदी ही ठीक रौंह्दे हे लेकिन जि'यां जि'यां रोड़ पुज्जे दा ते नुआढ़े कन्नै बमारियां बी लोग बाहरे गी ज्यादा तलाफ दिंदे ना ते अपने ते जेह्के जेह्के गले गी पीड़ जेह्की एहदे ते अस इक अपना देसी इलाज इसदा इयै करने आं अगर कोई कुसै गी होऐ तां गडबेल होंदी गड़बेल कुट्टी ऐ अस अपने मालै गी बी दिन्ने आं माले ते बड़ी ठीक होंदा ओह् बड़ियां सारियां माले गी बी नेईं लगदियां माले गी भुक्ख शुक बी जेह्की खोह्लदी अगर माह्नू जेह्के उसी ओह् केह् आखदे उसी उबालियै पींदे ते नुआढ़े बाद फ्ही उ'नें उनेंगी नुआढ़े कन्नै कोई बिमारी नेईं होंदी ते उसी खाने अगर उसी खाना होऐ ते नुआढ़े कन्नैं कोई बी जेह्की ऐ बंदा बिमार नेईं होंदा उसी कोई बिमारी नेईं लगदी अगर कोई बंदा गडबेल दा काबा पी ओड़ै तां उसी कदें बखार जेह्का नेईं होंदा नेईं उसी कदें गले गी पीड़ होंदी नेईं जेह्की ऐ बी ठीक होंदा और अगर गले गी पीड़ होऐ तां घर गर्म पानी करियै निम्बू पाइयै गरारे करने जां गर्म पानी पाइयै लूने दे जेह्के लून पाना पानी बिच्च ते गर्म पानी करियै नुआढ़े गरारे करने इ'यां गला साफ करना नुआढ़े कन्नै बी बड़ा फर्क पौंदा नुआढ़े कन्नै बी जेह्का गला बंदे दा जेह्का साफ होई सकदा और इयै केई लोक लून खंदे जेहड़े नुआढ़े कन्नै बी लोकें दा गला ठीक होई जंदा